हाँ हाँ नमस्कार नमस्कार बताओ हाँ वहीं से ही बात कर रहा हूँ सवेरे नौ बजे से ग़ल्ला हमारा खुल जाता है तो हम रात को ग्यारह बजे तक खोल कर रखते हैं अच्छा क़िस्त में क़िस्त में मिल जाएगा हाँ है

पूरा पैसा आप एक बार में देना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं देंगे कुछ समय बाद देंगे ऐसा समय नहीं रहता है इसमें क़िस्त आप बनवा सकते हैं तीन हज़ार रूपये की या दो हज़ार रूपये की या चार हज़ार रूपये की जितने समय की लेंगे उस हिसाब से अच्छा अच्छा मोबाइल है इसका जो कैमरा है वह अड़सठ मेगापिक्सल कैमरा है बैक साइड पीछे साइड में और आगे का कैमरा है पन्द्रह मेगापिक्सल का

ठीक है और दो सौ छप्पन जी बी रोम में भी दोनों में है ज़्यादा मेमोरी वाला आठ दो सौ छप्पन में मिल जाएगा आपको बाईस हज़ार पाँच सौ तो ना बहुत आसानी से मिल जाएगा निश्चिंत रहें आइए आपका स्वागत है दुकान में इनाम वग़ैरह नहीं मिलेगा इसमें आपको चार्जर मिलेगा चार्जर मिलेगा और बिल बॉक्स मिलेगा ओरिजनल आपके नाम पर पाँच सौ रुपये छूट करके बता रहा हूँ तेईस हज़ार बाईस हज़ार नौ सौ निन्यानवे का है बाईस हज़ार पाँच सौ में दे रहा हूँ ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आइए स्वागत है